हा असां हिक मीटिंग जे लाइ जेको एप तयार कयो हुओ टाइम्स एप जंहिं में असां पंहिंजी कॉलेज जी मीटिंग लाइ सभु गॾिजी कॉन्फ्रैंस कंदा हुआसीं जंहिं में असांजी टीचर असांखे सभु कुझु समुझाईंदी ऐं पढ़ाईंदी बि हुई हुन में असां पंहिंजा कॉश्नस ऐं पंहिंजा सवा पंहिंजा कॉश्नस ऐं पंहिंजा हुन कॉश्नन जंहिंसां छा छा प्रोब्लम फेस था कयूं हुनजे बारे में असां ॿुधाईंदा हुआसीं हुनजे हिक में हिक एप में असां कमु से कमु पंजाह मां सठि मथे ॿार असां जुड़ी करे सभु विडियो कॉन्फ्रैंस ऐं कॉल कॉन्फ्रैंस बि करे सघंदा हुआसीं हिन एप जे द्वारा असांखे जाम मदद मिली हुई कोरोना टाइम ते असां केॾे बि ॿाहिरि या पंहिंजे कॉलेज वञी सघूं पिया न हिन करे असांखे हिन ऑनलाइन एप जे द्वारा असांखे जाम सारी सुखु सुविधाऊं मिली वियूं हिन एप जे द्वारा असां हिन में ए एक्ज़ाम बि ॾेई सघूं पिया ऐं हुनजो शेड्यूल बि असां हिन एप जे मदद सां तयार करे सघूं पिया